आंनि ओनसोलाव जानाय इनायफोरा जाबाय सेथियाव लेखा रोङैफोरनि जाहोनाव गोबां गुलाय गुजाया इनाया जायो आरो साननाय हनाया फ्राबो गुबुन गुबुन जायो आरो थासारिफ्राबो गावजों गाव इनायाव सहैयो बिनिखायनो बिनि जाहोनफोरानो लेखा रोङैनि थाखाय इनाया आंनि ओनसोलाव सफैयो आरो जायो आरो बेबायदिनो गोबां गावजों गाव इनाय इनि बाथ्राफोर बुंनायजों दान्थे बिदान्थे खालामनायजों मालायखौ नेवसिलायनायजों मुगैलायनायजों बिबायदिनि जाहोनावनो जोंनि गेजेराव इनाया सफैयो मानोना मोजां फरामर्स गोरों मानसिफोरनि बुंनायखौ लायैनि थाखाय मोजां फरामर्स होनायखौ लायैनि थाखै बे समायसाया जायो जेरै गोरों मानसिफोरा गोबां बाथ्राफोर मोजां मोजां बुङो बेखौ लायैनि थाखाय आरो बिमा बिफा मोजां बोसोन होनायखौ लायैनि थाखाय आरो मोजां सोलोंथाइ लायैनि थाखै बेफोरबादि इनाया समायसाफ्रा जोंनि गेजेराव सफैयो बिनिखायनो बे इनायखौ बोस्रांनो थाखाय आंनि ओनसोलाव लेखा फरायनांगौ मोजां बोसोनफोरखौ फालिनांगौ आरो बिमा बिफानि बुंनाय मोजां बोसोनफोरखौ मानिनानै सलिनांगौ अब्लानो बिबायदि खालामब्लानो आंनि ओनसोलाव इनायखौ गाज्रिनिफ्राय थासारिखौ बोस्रांनो हागोन आरो लोगोसे बिबायदिनो मानियोब्ला बोसोन लायोब्ला अब्लानो जोङो आंनि ओनसोलाव मोजां थासारिखौ लाबोनो हागोन गोजोनाय आरो मोजां सान्थिया सफैगोन ओनसोलाव गुबुंले थासारिया थानाय नङा मोजां गोगो थासारिया जोंनि गेजेराव सफैगोन आरो बिबायदि इनाय इनिखौ बोस्रांनो हागोन आरो गोजोननाया जोंनि गेजेराव सफैगोन दा जोंनि गेजेराव बिनिखानो जोङो मोजां रोंगौथिखौ जोंनि ओनसोलाव गोनांथि जायो आरो नांथारगौ बेबायदि गोरोंफोर थायोब्लासो जोंनि गेजेराव गोजोननाया फैगोन आरो इनाया जोंनि गेजेराव फैनाय नङा आरो दाङा बाजि जानाय नङा इनाया जोंनि गेजेराव जानाय नङा बिनिखायनो जोङो लेखा गोरों जानांगौ सान्नो गोरों जानांगौ फरायनायाव जोङो दावगानांगौ गोरों मानसिफोरनि परामर्स होनायखौ लानांगौ अब्लासो जोंनि गेजेराव बेबायदि जेंनाखौ इनायखौ जोङो बोस्रांनो हागोन बिनिखायनो जोंनि ओनसोलाव गोजोननाय सान्थिखौ लाबोनो थाखै जोङो मोजां परामर्सजों जोङो दावगा लांनांगोन गियानि मानसि जानांगोन मोजां लेखागोरों जानांगोन अब्लासो जोंनि ओनसोलावनो गोजोनाय सान्थिखौ जोङो लाबोनो हागोन